लास्ट टाइम मूं जेको मोबाइल तव्हां खां वरितो उन जो अनुभव मूंखे ॾाढो ख़राबु आहे छो जो मुंहिंजी हुन जी बैटरी फोरन डिस्चार्ज थी थी वञे जेतिरो दफ़ो कोशिशि थो कयो ओतिरो दफ़ो ख़ाली थींदी थी वञे सॼो ॾींहुं मां बैटरी ऐं चार्जर खणी घुमंदो रहंदो आहियां तंहिंजे लाइ मूंखे तव्हांजो प्रोडक्ट बिल्कुल बि पसंदि न आहियो